हमारे क्षेत्र में नियमित रूप से कई सारे समाचार पत्र आते हैं जैसे कि अमर उजाला माय सिटी दैनिक जागरण दैनिक भास्कर हिन्दुस्तान और जागरण कर जागरण और और भी सारे समाचार पत्र आते हैं जो जिनमे से जो मैं लेती हूँ वो है मेरा दैनिक जागरण दैनिक जागरण लेने का मेरा एक ही लक्ष्य या उद्देश्य हम कह सकते हैं कि दैनिक जागरण जो अपने न्यूज़ देता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो ट्रू होती हैं वो सत्य होती हैं जैसे कि उसमें अगर कोई चीज़ दी हुई है तो उसको हम पूर्णतया ये नहीं कह सकते हैं कि उसमे ग़लत छापा है या ग़लत दिया हुआ है तो दैनिक जागरण और दैनिक जागरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां पे वहां पर सभी चीज़ें सभी सबका जो सभी क्षेत्रों के विषय में जानकारी होती है जैसे कि हम स्पोर्ट को ले लें या हम किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी ने अपने वैकेंसी निकाली है या गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है या आज का दिन कैसा रहेगा मौसम कैसा रहेगा मौसम विभाग कि क्या जानकारियाँ हैं या अब अगर हम कह सकते हैं कि गोल्ड का रेट क्या है या मार्केट प्राइस क्या है या शेयर मार्केट में क्या हो रहा है तो इन सब चीज़ों के बारे में वो विस्तार से बताता है तो दै दैनिक जागरण और बेसिकली इस्टूडेंट के लिए दैनिक जागरण बहुत ही बहुत ही अच् अच्छा है क्योंकि इस्टूडेंट के बारे में उसमें उनके जानकारी के भी चीज़ें रहती हैं जैसे किसी इस्टूडेंट को कोई इस्टूडेंट है जो आज कल देखते हैं यू पी एस सी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना एक सब्जेक्ट ही मान सकते हैं उसको वो कहा जाता है कि जो अपना तैयारी गवरमेंट सर्विस की तैयारी करता है उसको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए लगभग बहुत टाइम ना दे लेकिन एक घंटा तो उसको न्यूज़पेपर पर देना ही चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो दैनिक जागरण को प्रायिकता दें क्योंकि दैनिक जागरण ही एक ऐसा है जो इस्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ को छापता है वो ऐसी कोई भी खबरें नहीं छापता है जो इस्टूडेंट के मन को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि उनको डिमोटीवेट करे उसका मेन लक्ष्य होता है कि वो युवा पीढ़ी को मोटीवेट करे तो इसलिए दैनिक जागरण बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दैनिक जागरण में हम स्पोर्ट को ले कर ज़्यादा मेरा जो पसंदीदा है वो स्पोर्ट है क्योंकि स्पोर्ट के बारे में हम कह सकते हैं मतलब मेरा अगर कह सकते हैं कि स्पोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी प्रभावित होते हैं और उसी में से मैं भी हूँ एक मुझे स्पोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रहता है लेकिन मुझे पसंद काफ़ी है उसके बारे में पढ़ना उसके बारे में जानना और स्पोर्ट के अंदर भी मुझे क्रिकेट या हॉकी या ओमेंस क्रिकेट इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़्यादा पसंद है तो मैं डेली क्रिकेट डेली स्पोर्ट का न्यूज़ ज़रूर देख पढ़ती हूँ देखती और मैं फोन में भी न्यूज़ इसके बारे में देखती हूँ और स्पोर्ट और हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ही नहीं सभी को स्पोर्ट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि आज का हम देख लें तो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस उनको सुनने में यही आता है कि स्पोर्ट से ले के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए तो इसका मतलब यही है कि और हमारी जो गवरमेंट है सेंटर गवरमेंट या स्टेट गवरमेंट ये भी स्पो स्पोर्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि आज के आने वाले समय में हमे लगता है कि स्पोर्ट इतना मुकाम बना लेगा कि अदर चीज़ें थोड़ा सा पीछे रह जाएंगी और होना भी चाहिए स्पोर्ट सभी के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से स स्वस्थ भी रखता है और बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है स्पोर्ट के तरफ़ तो इस् खेल एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको और बच्चों से और बच्चो की पसंद को ही ध्यान में रखते हुए दैनिक जागरण अपने न्यूज़ को छापता है तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो समाचार पत्र हैं उन्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने पसंदीदा समाचार पत्र को ही पढ़ना चाहिए जिसमे कि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो देश में क्या हो रहा है विदेशो से क्या चीज़ें आ रही हैं क्या जा रही हैं विदेशों में क्या चल रहा है मेरा अपने देश की क्या आर्मी स्थिति क्या है या अपने इस देश का आर्थिक आर्थिक स्थिति क्या है या जैसे कि हम कह सकते हैं मेरे इस अपने स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली या कहाँ पे वैकेंसी निकालने की ज़रूरत है युवा को एजुकेशन कैसा चाहिए एजुकेशन के बारे में क्या बदलाव करने है या टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जा सकती है या टेक्नोलॉजी अप हमारे लिए किस तरीके से काम कर रही है तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमे देखना है तो हम न्यूज़ के माध्यम से ही जान सकते हैं क्योंकि न्यूज़ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो सभी चीज़ों को एक साथ आपको प्रदान करता है या उससे आपको देने में समर्थ है अदर अदल प्लेटफॉर्म से हम नहीं कह सकते कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सभी चीज़ों को बारे में एक साथ जान सकते है लेकिन एक न्यूज़ चैनल या एक न्यूज़ न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं समझ सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं और न्यूज़पेपर में जैसे कि ये भी होता है कि आज जैसे न्यूज़पेपर में लोग अपनी बहुत देखते हैं कि लोग अपना ये राशिफल वगैरह देखते हैं न्यूज़पेपर में वो भी एक अच्छी चीज़ ही है लोग अपना देख के संतुष्ट होते हैं किसी को दुःख होता है किसी को खुशी होती है लेकिन उन्हें ये रहता है कि हाँ चलो जो है अच्छा है संतुष्टि भी मिलती है न्यूज़पेपर पढ़ने से लोगों का जो है थोड़ा सा लोग मोटीवेट होते हैं मो मे मोटीवेट तो काफ़ी ज़्यादा होते थोड़ा सा तो नहीं कह सकते हैं न्यूज़ लोगों को मोटीवेट करने में अपना हंड्रेड परसेंट योगदान देता है